कुत्ता काटलाके बादमे की कयल जाइ छै ओ धतूरके गाछ हमरासभके होइ छै ओ धतूरके फरके तोड़िकऽ ओकर बिया निकालिकऽ शनि रविकऽ बासिका भातके संगमे अगर ओकरा पीसकऽ पियाल जै छै तऽ कुत्ताके विष खतम भऽ जाइ छै तहियोसॅं होइ छै जे डिबियाक फूलिया जे जलै छै डिबिया किरासिन तेलमे ओकर जे फूलिया होइ छै ओ जे लगा दै छै ओहियोसॅं विष कुत्ताके खतम भऽ जाइ छै कुत्ताके विष तऽ बहुत पोआइजन होइ छै मनुष्यके कुत्ताक तरह भूकय परै छै जीह जीह निकालि निकालिकऽ मनुष्य बहुत तरहके देखलियै जे मरि गेलै हँ कुत्ताके काटलासॅं नहि जे बुझैत छथि ओकरासभमे इएह घटना भए जाइ छै नहि जे बुझै छै तऽ धतूरके फरके तोड़िके ओकर बिच्चा निकालिकऽ ओहिमे बीया निकालिकऽ तकर बाद ओहि बासिका भातमे मिलाकऽ जे करै छै रवि दिनक भरि दिन ओकरा बान्हिक राखऽ परै छै कुत्ता काटयवला के